इहा त इस्पतालि सभेई सुठा हूंदा आहिनि पर जेके गामड़नि जा इस्पतालि आहिनि उते एतिरी सुखु सुविधा नथी मिले तात्कालिक सारवार नथी मिले जेका पाण खे शहर जे इस्पतालनि में मिले थी पेई जीअं त उते अञा एक्सरे मशिनूं न आहियूं आहिनि त केॾी महिल केर कंहिंखे कोई एक्सरे कढाइणो हुजे त छा करे हिन हिसाबु सां शहर में उहा सभु सुविधा पाण खे मिले थी पेई अने जंहिं गामड़नि में एम्बयुलंस जल्दी नथी अचे पेई पर शहर में फ़ोन कयो ऐं एम्बयुलंस जल्दी अची वेंदी आहे अने गामड़नि में जीअं चोवीह कलाक डॉक्टर हाज़ुरु नथा हुजनि पिया त शहर में हर हिकु इस्पतालि में चोवीह कलाक डॉक्टर हाज़ुरु हूंदा आहिनि त पंहिंजे पाण खे जेॾहिं महिल बि तात्कालिक सारवार करिणी आहे त पाण खे डॉक्टर खपे त शहर जी सुखु सुविधा जेका आहे हुन हिसाबु सां गामड़े में थोरियूं घटि आहिनि